आज के समय में पहले समय खरंजा बिछ गया मतलब बिछाया गया था आज के समय में प्रधान जी जो हैं वह द्वारा वहाँ जो है अब उसको पिच रोड़ बनवा दिए हैं जब वहाँ आखिरी रोड पर जाते जाते जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ इतना खराब रोड है कि बड़ी परेशानी से तब वहाँ से जो है साधन चार घंटा लेट पहुँच लेट करने के बाद तब बस आती थी आती है और जहाँ जो है चार घंटे का रस्ता वहाँ आठ आठ घंटे रस्ते रास्ता टाइम लग जाता है बड़ी परेशानी के साथ तब वहाँ जाना पड़ता है तो अब सरकार जो है रोड़ पर कुछ ध्यान दिया है लेकिन अभी तक जो है बड़ी कहीं कहीं रोड जो है बहुत खराब है और हम आने जाने के लिए बहुत परेशान हैं जो है अभी तक रोड जो है कायदे से ढंग से नहीं हो पाई है लेकिन अब आपसे निवेदन है कि आप इसको जो है साधन को इसको बनवाईए ताकि यात्रियों लोगों को आने जाने का कोई जो है परेशानी न बने और यात्री टाइम से टाइम से अपने घर से निकले और टाइम से जहाँ जो है टाइम लगे वहाँ जो है समय से पहले अपने स्थान को पहुँच जाए रह गई बात यह है कि अब वहाँ जो है अब एक बार हम गोरखपुर जा रहे थे जिसमें जब घर से अपने निकले तो मेन रोड पर पहुँचे तो मेन रोड इतना खराब थी इतना खराब थी कि वहाँ हमको चार पाँच घंटा का समय लग गया और वहाँ जो है बैठे बैठे बैठे बैठे किसी तरह से बस आई तो बस आई जो है तो वह खाली बस नहीं थी बस वह भी चली गई तो जो फिर चार घंटे का इंतज़ार करना पड़ा तो इसलिए फिर बस आई तो उस बस से हम किसी तरह से गोरखपुर स्टेशन तक पहुँचे तो जब गोरखपुर स्टेशन पर पहुँचे वहाँ से हमको पच्चीस किलो मीटर गोरखपुर से और आगे जाना था तो वहाँ जो है कोई साधन नहीं बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और रोड जो थी वह बिल्कुल खरंजा जैसी थी कोई सवारी जो है ढूँढने पर भी कोई सवारी नहीं मिल पाई नहीं मिल पाती थी तो किसी तरह से एक रिज़र्वेशन रिज़र्व करके हमको जाना पड़ा बड़ी दिक्कत के साथ तो हमको समय का भारी अभाव हुआ बड़ी परेशानी से तब हम वहाँ पहुँच पाए और इसके बाद